आमच्या गांवची शाळा श्री दामोदर विद्यालय हांतूत भुरग्यां खातीर पिवपाच्या उदकाची बरी वेवस्था केल्ली आसा ताज्या खातीर आरो सिस्टम लायिल्ली आसा ताजे भायर वॉटर फिल्टर आसा स्पेशल भुरग्यां खातीर एमबियंट वॉटर कॉल्ड वॉटर आनी हॉट वॉटराची सोय केल्ली आसा ताजे भायर जंय जंय उदक पिवपाचें पोयंट्स आसा थंय उदकाचे फिल्टर लायिल्ले आसात ज्या भुरग्यांक गरम उदकाची गरज आसा तांचे खातीर गरम उदकाची सोय केल्ली आसा शाळेच्या प्रत्येक क्लास रुमांत लाकडा बेंच आसात आनी हे बेंच अशें पद्दतीन बनयल्ले आसात की कोणाकच खंयच इजा जावपाक शकना हे बेंच आमचे पयलींचे गांवचे जे पळय मेस्त आसताले तांणी ज्या पद्दतीन बनयल्ले तीच पद्दत वापरून आमी आजून बनून घेत आसात शाळेंत भुरग्यांक जेवणा खातीर आमीं माध्यान आहार योजने खाला तांकां सकस जेवण दितात भुरगीं तांकां जाय तेन्ना जाय त्या वेळार जाय त्या पद्दतीचें जेवण आमी करपाक शिकयतात आनी तांचे कडल्यान करूनय घेतात सद्याक तरी अशी कांयच गरज ना की थंय कितें सुदारणा जावपाची गरज आसा अशी